अपना सबके गाछीपर बहुत सारा कीटाणु लगि जाइ छै एहि लागी हमरा सबके गाछीपर समय समयपर दबाइ छिड़कैके चाही छोटा पौधा होइ तऽ ओकरा समय समयपर पानी दै देबैके चाही एहिसँ गाछीके जड़ि मजबूत रहै छै अहाँसब बराबर गाछीपर जब आम मोजरा दै रहल हइ ओहिपर अहाँ दबाइ छिड़कू जब आदमी जब फल लगि जाइ तब ओहिमे हल्का दबाइ छिड़कैके चाही एहिसँ ई होत कि गाछीमे मजबूती भी बहुत अबै छै आओर फल भी बहुत सुन्दर होइ छै कीटाणु सब बहुत ओहिमे लगि जाइ छै एहि लागी समय समयपर दबाइ छिड़काव बहुत जरूरी हइ